ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا ہندوستان کے اس صوبہ میں پڑتا ہے جس کو بہار کہتے ہیں اور بہار کے بھی اس علاقے میں پڑتا ہے جس کو سیمانچل کہتے ہیں تو اب آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ یہاں مذہب اور سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں کوئی ایسا مذہبی مقام نہیں ہے اور یہاں ایسا کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں ہم گھومنے جا سکتے ہیں اور لوگ مذہبی سیاحت کر سکیں یعنی اسی وجہ سے اس علاقہ کا رخ کریں کہ وہاں جا کر کوئی مذہبی کام کریں ہاں میرے علاقے میں ایک جگہ ایسا ہے جہاں ملک بھر سے لوگ تجارت کے لیے آنا پڑتا ہے اور اس جگہ کا نام گلاب باغ ہے گلاب باغ ایک ایسی منڈی ہے جو بہت بڑی ہے جہاں ملک بھر سے لوگ غلہ اور اناج کے لیے آتے رہتے ہیں